नमस्ते हाँ बोलिए कैसा आप जाना चाहते हैं उत्तराखंड में कहाँ जाना चाहते हैं आप अच्छा आपको टेंपलों का दर्शन करना है सारे मंदिरों का तो केदारनाथ जी का दर्शन करने के लिए पैदल जाएँगे कि घोड़े से जाएँगे कि होलिकॉप्टर से जाएँगे तो घोड़े से आप जाएँगे तो इंक बहुत ज़्यादा आपका खर्चा हो जाएगा

आपका खर्च कितना होता है मतलब घोड़े से जाएँगे तो बीस हज़ार रुपया पर व्यक्ति का लगेगा आपका और भी आठ घंटे का सफ़र है भैया पैदल आप चले जाइए पैदल जाएँगे आपको चढ़ाई चढ़ना पड़ेगा जैसे आप जाना चाहे वैसे आप जा सकते हैं पैदल जाइए

देखिये आप किस स्टेट से बोल रहे हैं यू पी से सर आप ट्रेन पकड़ेंगे तभी तो आप उत्तराखंड आएँगे उत्तराखंड आकर वहाँ से बस पकड़िए बस पकड़ कर केदारनाथ गेट आइए हाँ हाँ तो आप उत्तराखंड के गेट पर आइएगा वहाँ इन्क्वायरी करिएगा आपके लिए सारी वहाँ से आपको उस लेटर की भी व्यवस्था है वहाँ रहने और खाने पीने की सारी व्यवस्था है होटल है बहुत सारी चीज़ें आप जिस तरह की सुविधा चाहते हैं केदारनाथ में आपके बहुत सारे उत्तराखंड में सुविधाएँ हैं कौन सी सुविधा आप लेना चाहते हैं अगर घोड़ा पैदल के साथ जाएँगे तो आपको आठ घंटे का सफ़र चार घंटे में घोड़े वाले तो कर दें मगर वह पढ़ाव पार ही करना पड़ेगा आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी मतलब इतने सारी सीढ़ियाँ चढ़ कर आपको जाना पड़ेगा केदारनाथ

ट्रेन से आपको जाना है तो आप सीधा दिल्ली चले जाइए दिल्ली से आपको उत्तराखंड के लिए ट्रेनें बहुत सारी मिल जाएँगी आप यू पी में कहाँ रहते हो वह तो बताइए आप तो जगह ही नहीं बताए कि लखनऊ में रहते हैं कि कानपुर में रहते हैं की इलाहाबाद में रहते हैं कहाँ रहते हैं महू जिला में रहते हैं आप तो वहाँ से दिल्ली आ जाइए या तो लखनऊ चले जाइए लखनऊ जायेंगे तो वहाँ से अभी उत्तराखंड के लिए ट्रेनें बहुत सारी हैं चाहे मुग़ल सारे चले जाइए आपको उत्तराखंड आने के लिए केदारनाथ से बस की भी सुविधा है आपके जिले से अरे बस का किराया कितना है साढ़े छः हज़ार रुपये तो महीने का एक दिन का किराया है एक पर्सन के पीछे खाना पीना सब है ठीक है